ناگرکوں کی سُرکشا اور سماج میں شانتی بنانے کے لیے قانون کو ایکشن لینا چاہیے کیوںکہ انڈیا میں ناگرک سرکشا بہت کم رہتے ہیں باہر اگر رات کو نکلتے تو وہ سوچتے ہیں ایسا نہ کچھ ہو جائے میرے ساتھ تو ہمیں اتنی سیکورٹی رکھنی چاہیے انڈیا میں تاکہ کسی کو کچھ نہ ہو وہ سیف رہے اور سماج کی شانتی کے لیے ہمیں اُنہیں وہ چیز پرووائڈ کرنا چاہیے جنہیں جو وہ جو امپاٹینٹ ہو اور اُنہیں اُس کی ضرورت ہو تو سماج کی شانتی یعنی رہے گی اور قانون کو اِس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے ناگرک اور سماج کے لیے اور رہی ہمارے دیش میں بڑھتی اپرادھ کے لیے تو اپرادھ کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں انڈیا تو میرے خیال سے ٹاپ میں آتا ہے اپرادھ بڑھنے کے لیے کبھی چوری کبھی کچھ کبھی کوئی ان سیف رہتا ہے یہاں پہ انڈیا میں میرے خیال سے گورمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے چوری چکاری یا پھر کچھ بھی ہو ایسا اپرادھ اُنہیں فوراََ اُس پہ ایکشن لینا چاہیے اُنہیں جیل میں ڈالنا چاہیے یا پھر اُن پہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے